पानिमे गेलियै हेलैके लिए हेलै लए गेलियै तऽ धियापुताके सङ्ग पहिने तऽ बड डर भेलै बड डर भेलै जे केना हम पानिमे जेबै आओर देख लेलियै जे हेवए पानिमे डूबि गेलै ओहिके कारण हमरा डर भए गेलै जे केना हम हेलबै तैयो हिम्मत बांधलियै जे जाइ छियै हेलबै तब हमर भाइ रहै कहलक चल दीदी तोरा हेलैलए सीखाए देबौ सीखाए देलकै गेलियै ओहिमे डूबैत देखलियै ने कहियै भैया हम नहि जेबै हेलै लए भैया हमरा नहि जेबा हेलै लए हमरा डर लागै छै डर लागै छै तऽ तैयो हम गेलियै हिम्मत बाॅंधिके हेललियै हेलै लए सिखलहुॅं गेलहुॅं गेलहुॅं सबके तब तऽ हेलैमे खूब मोन लागै तब तऽ मन करै खूब हेली तऽ पानियेमे दू घंटा तीन घंटा हेललहुॅं तब तऽ मनमे होइ पानिमे सँ नहि निकली तब धियापुताके सबके सिखैलहुॅं पानिमे गेलहुॅं गए सिखलहुॅं धियापुता गेल बड़ा नीक लागै पानिमे हेलै लए तब हमर भाइ गेल देखलहुॅं केना केना हेलै छै बहुत सखि सखि सब रहए सहेली सब रहए सहेली सबके सङ्गमे हेललहुॅं गेलहुॅं अयलहुॅं बड़ा नीक लागै हेलैमे सखि सबके सङ्गमे आओर गेलहुॅं हेललहुॅं अयलहुॅं जाइमे बड़ा मोन लागै जे आब पानिमे सँ नहि निकली हेलै हेल गेलियै हेलैयो लए सिख गेलियै हाथ गोर पएर दुनू फेकै लए सिख गेलियै खूब बढ़िऑं ई नहि जे कोनो दिक्कत नहि भेलै हेलैमे बढ़ियेंसँ हेल गेलियै आब सखि सब कोइ हेलै कोइ डूबै कोइ किछु करै आब सखि सबके सङ्गमे तऽ तब तऽ लागि गेलै बहुत देर हेलते हेलते कोनो सखी कहै जाइयै चलै लए तऽ नहि आबै कोइ कहै हेल कोइ कहै नहि हेल आब अयतै तऽ सब अयतै तभे ने अयबै आ तकरबाद ओहिना करते करतेमे एगो सखि जे रहै ओ सखि पानि पी लेलकै ओहि पोखरिमे पाइन पियैके बाद आब सबके हलचल मैचि गेलै जे आब केना हेतै तऽ सखी सब रहै जे कहूना कऽ उपर कयलकै उपर करैके बाद घरपर खबर कयलकै घरपर खबर करैके बाद तब लोक सब अयलै तऽ लए गेलै तब सबके भए गेलै जे आब एहि पोखरिमे आब नहि आबैके चाही ओहि पोखरिमे केना अयतै ई पोखरि भए गेलै मरखाहा तऽ ओहिके डर सँ नहि आबै जाय लागलै ओहि पोखरि ओहि पोखरि नहि जाए लागलै तऽ ओहि दिनसँ तऽ ओ पोखरि ओहिने रहि गेलै तब कि करल जाए तब